اردو زبان ہماری بہت اچھی زبان ہیں ہمیں اس سے بولنا بھی چاہیے اور بہت پیاری بھی لگتی ہے اسی طرح محاورے بھی ہیں جیسے کہ آنکھ کا تارہ خون کا پیاسا ہونا خون ٹھنڈا ہونا ایسے ہی بہت سے محاورے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں اردو بولنا چاہیے اردو زبان ہماری سب سے پیاری زبان ہے ہمیں ہر طرح